अस जेल्लै बी एह् प्लैन करने होन्ने कुतै जाने गल्ला कि जाना कुद्धर ऐ पैह्ले अस ओह्दे बारै पता करने होन्ने हून अस दो जेह्के बी हैन फैमली मेम्बर होऐ जां दोस्त होऐ साढ़ा इयै ऐ के पैह्लै नंबर असें पता करना पैह्लें सलाह् बनानी कि भाई जाना कुद्धर ऐ जाना कुद्धर ऐ ते जाना कुद्धर ऐ होर केह् करने ई जाना चक्कर लाने गी जाना जां कुतै दरबार जाना माता दे जां कुतै धार्मिक स्थल उप्पर जाना ते जां फिर कोई जरूरी कम्म जाना जां फिर कोई ऐसा होऐ कि कम्म बी होऐ ते टूर बी लग्गी जा ते चक्कर बी बज्जी जा ऐसा बी होंदा ऐ ते अस इस स्हाबै एह् सोचियै अस पैह्लै निकलने होन्ने होर निकलने कोला पैह्लें अस पूरा जगह् दे बारे पता करने होन्ने कि जगह् केह् ऐ उत्थै केह् केह् समान चाहिदा उत्थै समानै दे कन्नै केह् मौसम कनेहा उत्थै कनेहा होने आहला ऐ अस मौसम दे बारै पैह्लें गै पता रक्खने होन्ने कि भाई उत्थे जाइयै कुतै एह् नी होऐ कि बरखा पेई जा जां कोई बर्फ पौन लगै अगर ठंडी जगह् गेदे होन ते फ्ही पूरा प्लैन गै पूरा खराब होई जा जेह्का असें बनाए दा जां जाने दा चक्कर जेह्का असें मारना ओह् पूरा खराब होई जा ओह्दा पूरा ध्यान रक्खने होन्ने होर जेह्का जेह्का समान चाहिदा अगर समझी लैओ ठंडी जगह् जा ने कुतै बर्फ आह्ली जगह् ते जैक्टां लेई जानियां कैम्प लाना ओह्दे टैंट लेई जाने जां फ्ही होटलै गी रौह्ना होग ते फ्ही ते तुसें पता उत्थै पैहे गै लगदे न ओह्दे बाद आई गेआ अगर उत्थें जाना होऐ असें केह् नांऽ ओह्दे बाद उत्थै एह् बी डर होंदा कि भाई कुसै ई रस्ते च चोट लग्गी जां केह् गल्ल बात होऐ ओह्दे आस्तै अपनी वैंडेज मेडिकल किट बिच्च वैंडेज होई गेई पट्टी होई ओह्दे बाद काटन रोल जेह्का होंदा रूं ओह्दे बाद आई गेआ टैंचराडीन आई गेई ओह्दे बीटाडीन जेह्की होंदी ओह्दे बाद जख्म साफ करने आस्तै हाइड्रोजन आंदी अज्जकल इक बोतल ओह् बी लैने होन्ने कन्नै ओह् बी चली जंदा एह् सब समान असें पैक करियै लैते दा होंदा ते ओह्दे बाद सर्दियें च अगर ठंडी जगह् जा ने ते फ्ही ठंडू आह्ले कपड़े जियां अस इ'यां श्रीनगर गे श्रीनगर गे ते महाराज़ रस्तै कदें उत्थै बर्फ पेई जंदी रोड ब्लाक होई जंदा कदें बुलडोजर कन्नै जां कुसै जे सी बी कन्नै ओह् रोड क्लियर करांदे फ्ही चक्कर पेदा पर उत्थे जाना होऐ ते उत्थे हून तुसें पता ऐ चक्कर मारना होग ते केह् पता उत्थै झील बिच्च जाना होऐ जेह्की डल लेक ऐ उत्थे ओह् ठंडूआ जम्मी जंदी ते उत्थे फ्ही जम्मी जा ते फ्ही उत्थै चक्कर नी बजदा होर उत्थै खतरनाक खतरा होर बी होंदा जेह्की हाउस बोट होंदियां होर केह् पता कोई हाउस बोट खराब होऐ ओह् इक दिन में दिक्खेआ नी महाराज़ उत्थे हाउस बोट इक ही ओह्दे ई बंदे बैठे दे बंदें दी हाउस बोट खराब ही ते ओह् हाउस बोट पूरी डुब्बी पानियै च ओह् जेह्की पानी आह्ली किश्ती होंदी ओह् पूरी डुब्बी ते बंदें दा सारा समान बी डुब्बी गेआ ते बंदें दूई किश्तियै बची गे जाइयै महाराज़ इ'यै चक्कर होंदा कि सेफ्टी दा पूरा अस ध्यान रक्खने होन्ने कि अस कुत्थे जा ने पूरा इन्शुयर करियै क्योंके साढ़े जेह्के अपने कन्नै बंदे हैन जेह्के साढ़े दोस्त हैन जां परिवार दे न जां रिश्तेदार हैन एह् साढ़े अपने बंदे न ते इं'दी सेफ्टी दा अस पूरा असें पूरा ध्यान रक्खना पौंदा कि भाई कि इ'नें ई किश नेईं होना चाहिदा अगर कुसै कोई साढ़े कन्नै गेदा असें उं'दी पूरी जिम्मेबारी लैनी पौंदी ऐ होर पूरे रस्ते बी एह् नी ऐ कि अस पूरा इ'यां शोर मचांदे जाह्गे जां गड्डियै चा बाह्र उतरियै जां इ'यां कोई रस्ते ई गलत बल्त करगे जां खाई पियै शराबां पियै चलगे ऐसा किश नी बिलकुल साफ सुथरा जाना अपने पूरे स्पाट उप्पर जित्थे पुज्जना उत्थे पुज्जना कोई कुसै कन्नै कोई ओह् कुसै कन्नै शरारत नी लैनी कुसै ई परेशान नी करना पूरा एनवारयरनमेंट दा ध्यान रक्खना साफ सफाई रक्खनी रस्ते दे पूरे नजारे लैने कि भाई एह् एह् सिस्टम होंदा होर ओह्दे बाद खाने पीने दा पूरा टैम टू टैम ध्यान रक्खना के भाई एल्लै रूट्टी खाने दा एह् नी होऐ कि रस्ते बंदा कोई बमार पेई जा रुट्टी नी खाद्धी दी होऐ ओह् नी बिलकुल बी होर ओह्दे बाद गल्लबात एह् आई कि अगर असेंई उद्धर केह् नांऽ जाना पेई गेआ ते अस केह् नांऽ अस पूरी फैमली गी पैह्लें पुच्छने होन्ने कि सारें दी रजामंदी ऐ तुसेंगी लग्गा दा ठीक जाने दा जां दोस्तें गी सारें गी पुच्छने होन्ने कि तुसेंगी ठीक लग्गा दा जाना जां नेईं जाना चाहिदा तुस सनाओ जेल्लै सारे हां करदे ओल्लै अस जन्ने होन्ने होर सारे दे सारे अपनी अपनी तरफा एह् पूरा चैक करदे कि भाई उत्थे जाना सेफ ऐ जां नीं ऐ होर सेफ ऐ ते अस उसी होर ज्यादा सेफ कि'यां रक्खचै कि साढ़ा जेह्का ट्रैवल होऐ सेफ रोऐ उस बारे च ओह् पूरा रिसर्च करदे न पूरी पता करदे न चाहे ओह् पता हून आनलाइन करचै जां अपने बच्चें गी आखचै पता करने गी के तुस दिक्खो आनलाइन जां फिर अस ओह् केह् नांऽ अगर जां फिर अस कोई चार बंदे गी पुच्छियै पुच्छचै जेह्के पैह्ले दे गेदे होन उ'नेंई पुच्छियै बी पता करचै कि महाराज़ उत्थे ठीक ऐ जां नेईं ऐ ते बाकी समानै समान म्हेशां अपने कन्नै पूरा रक्खना उत्थे रौह्ने दा जे बी ऐ अगर तुस केह् पता कुत्थै कैसी सिचुएशन बिच्च फसी जाओ कोई जाम लग्गी जा जां केह् पता उत्थे केह् चक्कर होऐ ते तां करियै रुट्टी दा कम्बल छम्बल अपने कन्नै जे बी ठण्डी जगह् गेदे होन ते अस ते इत्थां ज्यादातर श्रीनगर आह्ले पास्से जन्ने होन्ने चक्कर चुक्कर मारने ते ठण्डी जगह् जा दे कम्बल रजाइयां जां फिर अपने कोला जे किश लेई सकदे ओह् लेई लैओ अस देसी बंदे महाराज़ असें अपने घरा गै लैना पौंदा सारा समान असें एह् ते नी ऐ कि अस बड़े सारे पैसे हैन ते अस उत्थे जाइयै खर्चगे ते उत्थै जाइयै उत्थां समान लैगे नां अस अपने घरा गै लेइयै जन्ने होन्ने ते असें घरा गै सब किश पैक कीता रुट्टी तक असें घरा पैक कीती दी होंदी क्योंकि घरै दी रुट्टी ठीक रौंह्दी होर सुआद रौंह्दा बाह्रे दी रुट्टी खाने कन्नै बमार पेई जंदा ते उत्थै बमार पेई जाह्गे ते फ्ही पूरा टूर दा जेह्का जेह्का ट्रिप जेह्ड़ा बी ऐ साढ़ा चक्कर जेह्का ऐ ओह् पूरा जां खराब होई जाना तां करियै अस एह्दा पूरा ध्यान रक्खने होन्ने के असेंई पूरा फुल्ल जेह्का ऐ कोई प्राब्लम नी होऐ होर मजा पूरा आवै पूरा चक्कर चुक्कर बज्जै कोई दिक्कत नी आवै अपनी फोल्ल खाना पीना खर्चा पानी जे बी एह् सारें कन्नै दोस्तें कन्नै मिलियै जां फिर परिवार कन्नै मिलियै उत्थे बौह्ना होर पूरे एनवायरनमेंट दा ध्यान रक्खना बिना कुसै परेशान कीते दे होर बिना कोई उत्थे गंद पाए दे